ہیلو کیا یہ الرشد ٹور اینڈ ٹریول بات کر رہے ہیں ہاں میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے وہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی میں بہت وقت سے اس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ ڈرائیور ابھی تک آیا نہیں ہے قریب پون گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے جی اب میں ٹیکسی منسوخ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پہلے ہی بہت زیادہ دیر ہوچکی ہے مجھے جی ٹھیک ہے آپ یہ ٹیکسی کینسل کردیں اور مجھے میرا پیسہ واپس دے دیں جی ٹھیک ہے